हमारे स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर हम भी पढ़े हैं वहाँ हमारे बच्चे और सब लोग जाकर अच्छी पढ़ाई करते हैं और स्कूल का नाम भी रौशन करता हैं वहाँ के अध्यापक भी और लोग जो भी हैं हमें अच्छा ज्ञान देते हैं इस प्रकार हमारे गाँव की छोटे बड़े बच्चे सब ज्ञान के पीड़ित है जो कि हम लोग तो वहाँ पढ़ कर भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किए हैं इस प्रकार हमारे यहाँ का स्कूल का नाम भी रौशन हुआ है और पढ़ने लिखने के लिए बच्चे भी सक्षम है वहाँ जाने के लिए भी मन में लाभ आता है कि हम भी उस कॉलेज में स्कूल में जा कर पढ़ें और हमारा ज्ञान भी बढ़े और कॉलेज के टीचर और स्कूल के भी टीचर जो भी हैं अच्छे हैं और बच्चे भी जा काफ़ी ज़्यादा है पढ़ने लिखने का खान पीन का भी ध्यान दिया जाता है और स्कूल भी सुबह से चालू होता है शाम में छुट्टी होने के कगार पर छुट्टी होती है तब बच्चे घंटी का इंतजार करते हैं इस प्रकार घंटी का इंतजार करते हैं कि हमें घर जाना है घर जा कर हमें खेलना है पढ़ना है और भी चीज़ घर का भी काम करना है और फिर खाकर पीकर हमें भी आराम करना है फिर सुबह स्कूल जाना है हमारा स्कूल का टाइम नौ बजे से है हम लोग वहाँ जाते हैं पहले प्रेयर का लाइन लगाते हैं और काफ़ी हमारे दोस्त हैं जैसे रोहित भीम कुलदीप रोहित अशोक हम लोग सब जाते हैं नौ बजे से पहले वहाँ थोड़ा खेल कूद करते हैं और तब जा कर हम लोग का घंटी लगता है प्रार्थना का प्रार्थना में हम लोग से लाइन लगती है छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे और मास्टर ने सीधी लाइन करा कर सारे बच्चों को खड़ा करते हैं खड़ा करा कर